हमारे शहर में जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जनम हुआ था जिसे गाँव में बहुत ही अ धूमधाम तरीके से मनाया जाता है दुर्गा पूजा जो की नवमी होता है यह इसमें पूजा वूजा होता है मां की आरती ओरती होती है और सभी लोग भजन वजन गाते हैं दशहरा में रावण और राम जी का रोल प्ले होता है जिसमें रामायण की पूरा रोल प्ले इसमें बताया जाता है और अ उसमें जब रावण को जलाया जाता है उस दिन मेला लगता है जिसे दशहरा कहते हैं मेले में हम लोग जाते हैं घूमते हैं अच्छे से जो होता है हम लोग वहाँ खाते पीते हैं और बम पड़ाका और से सामान लोग खरीदते हैं खिलौने विलौने बहुत से सामानों को वहाँ पर हम खरीदते हैं पन्द्रह अगस्त जो कि हमार जो कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है इस दिन हमारे देश में आजादी प्राप्त हुई थी सन उन्नीस सौ सैंतालिस में छब्बीस जनवरी को हमारे देश में भी अच्छे से तिरंगा और तिरंगा अरोहण किया जाता है जिस दिन हमारा देश पूर्ण रूप से आजाद हो गया था